हमरा गाममे ककरो घ साँप काटि लेतै तकरा तुरत हॉस्पिटल लए जेबै ओतऽ हॉस्पिटलमे बहुत व्यवस्था छै तुरत ओकरा सुइया दवाइ इलाज हेतै ठीक भए जेतै झाड़ फूक पर भरोसा करबै झाड़ फूक पर भरोसा नहि करै छिऐ झाड़ फूक बला छै लेकिन भरोसा ओकरा पर नहि झाड़ फूको फूक करैसँ कही साँप काटल ठीक होइ छै झाड़ फूकके भरोसा पर रहलै से आदमी मरिए जेतै हॉस्पिटल लए जेबै ओकर नीकसँ ओकर ढङ्गसँ सुइया दवाइ हेतै ओकर इलाज हेतै ओकरा ओ ठीक हेतै एक तऽ साँप काटै छै लोक पहिले बान्है छै बान्हिके ओतऽ तुरत दौड़ै छै हॉस्पिटल लए कऽ जाइत छै हॉस्पिटल लए गेलै तुरत ओतऽ सुइया दवाइ भेलै तऽ आ झाड़ फूक करतै जा आ करते करते जा ता आदमी मरि जेतै तऽ झाड़ फूक पर हमसभ भरोसा नहि करैत छी जे झाड़ फूक कराबौ केहन केहन देखलिऐ साँपकट्टा कऽ झाड़ फूक कर करलकै तऽ बचलै नहि ओ मरिए गेल छै जीलए नहि हम जब हॉस्पिटल लए गेलहुँ ओकरा ओतऽ सुइया मिलए दए छै दवाइ दए छै ओकरा जगाए कऽ राखैत छै अपन ओ भए जाइ छै ठीक